डोगरी भाशा साढ़े जम्मू दी ते साढ़े रियासी डिस्टिक दी मात्र भाशा ऐ जेह्ड़ी ओह् ऐ डोगरी भाशा जेह्की सबतूं भाशा ऐ अगर अश गल्ल करिये अस डोरी भाशा दी दूएं भाशा कन्नै अगर इसी अस इंदा दौनें दा ओह् मेल करियै दिक्खेआ जंदा ऐ की साढ़ी डोगरी भाशा जेह्की ऐ एह् बड़ी गै इकदम मिट्ठी इकदम सुरीली ते इकदम इयां दुए बंदे गी शांति प्रधान करने आह्ली भाशा ऐ अस जेल्लै भामें डोगरी बिच गाली बी देगे न ते ओह् बी इन्नी मिट्ठी लगदी ऐ की दुए बंदे ई कोई बी मैह्सूस निं होंदी ऐ की इस बंदे नै गाली ते अगर अस दूई भाशें बिच अगर कुसै ई गाली छोड़ियै कुसै गी इयां गल्ल बी करगे ते दूए बंदे गी इयां फील होंदा ऐ की एह् ते गल्त गै आखेआ होना ऐ ते इयै चीज ऐ जेह्की साढ़ी बड़ी गै बाकी भाशाएं कशा अलग बनांदी ऐ हून दिक्खो डोगरी बिच अस आखनें आं ते जा कुड़िये रुट्टी बनाइयै लेई आ ते अस इया आखनें ते कुड़िये गी बी इयां कुछ नि लगदा ऐ दिलै पर निं लगदी गल्ल उयै अस दूई भाशा बेच बोलगे ओह् थोड़ी भाशा इंगलिश बिच अस बोलगे ते ओह् इंगलिश स्हाबै दी भाशा होई जंदी एह्दी बजह् कन्नै हून उसी कुड़िये जां कुसै ई बी बोल्ला दे होगे ते उनेंगी कुछ अपने बेच मैह्सूस होई सकदा ऐ असेंगी गलत आखेआ ऐ ते डोगरी भाशा सारी बाकी भाशाएं कोला बड़ी मिट्ठी ते सुरीली भाशा ऐ ते इयै जेह्की ऐ बाकी भाशाएं कोला साढ़े बिच सबतूं अच्छी भाशा ऐ